हैल्लो हां जी हां जी माराज कु'न बोल्ला दे तुस ऐ ते माराज तुसें केह् करना ओहो माराज चेत्ता भुल्ली दा हा किन्ने सेब चाहिदे तुस मिकी सनाओ माराज तुस क्वांटले स्हाब ले लाओ रेट लाई लैगे तुसें तुस अपने बंदे ओ यरो साढ़े घरे दे ते माराज तुस लेई जाओ लेंदे आयो अस लाई लैगे तुसें रेट ओ लाई लैगे यरो तुस टैंशन नी लाओ तुस लाई लैगे अस तुसें टैंशन नी लैनी हां वा इ'य्यां सनां तुसें रेट तुस औगे ते लैगे फ्ही सनाऊड़गा रेट मैं तुसें लाई लैगा त्रै चार सौ रपे किल्लो त्रै चार सौ रपे लाई लैगा तुस माराज हू'न ठीक ऐ माराज कोई चक्कर ठीक ऐ